آپ کا سوال بہت ہی زیادہ لمبا ہے اس سوال کے جواب کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے لیکن میں اس کو مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کی تاریخ بہت ہی زیادہ قدیم ہے اور اس کی تاریخ بہت ہی زیادہ وسیع ہے قدیم زمانے میں مغلوں سے بہت پہلے یہاں موریہ حکومت نے ایک جنگ جیت کر ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی تھی جو قدیم ہندوستان کے بہت بڑے حصے میں پھیلی ہوئی تھی جو موجودہ وقت کے ہندوستان پاکستان افغانستان بنگلہ دیش اور سری لنکا کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے تھی اشوک موریہ سلطنت کے عظیم ترین بادشاہ تھے وسطی دور کی بات کرے تو پرتھوی راج چوہان کے زمانے کے بعد مسلمانوں کا دور شروع ہوتا ہے جس میں علاؤ الدین خلجی محمد بن تغلق شیرشاہ سوری اور پھر مغلیہ سلطنت کے تیسرے اور سب سے عظیم بادشاہ اکبر اعظم کا زمانہ ہے اس طرح قدیم اور وسطی دور میں ہمارے ملک کی بہت ساری تاریخی آج بھی ہمارے ملک میں ہے آن بان اور شان کے ساتھ موجود ہے ہم نے اپنے بچپن میں بھی اس سلسلے میں کافی پڑھا پھر بڑے ہو کر بھی اس سلسلے میں کافی پڑھا اور پڑھنے سے یہ ساری تاریخ ہمارے ذہنوں میں آج بھی محفوظ ہے